हरिष भाई फ्रीजी टूर्स असांखे सोमनाथ दर्शन करणु वञिणा आहिनि आरितुवारु ॾींहुं असां चारि ॼणा आहियूं त गाॾी कराइणी आहे सुबुह जो छहे लॻे वञिणो आहे ऐं राति जो मोटी अचिणो आहे त असांखे वाजिबी अघु ॿुधायो त असां दर्शन करे अचूं सोमनाथ माहादेव जा